न' इसिं होन्नानै बुङोबोला जोङो बयनिबो नखराव नुनो मोनो आह आरो जोङो बे न' इसिंखौ जोङो संना जानो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो आरो सिङाव ओह जोङो गोबां संना जानो थाखाय थुरसि आरो ओह बिदिनो बासोन जिखौ जोङो आरो ओह खेराहि मैगं संना जानो थाखाय ओंखाम संनो थाखाय बासोन नांगौ जायो आरो ओह जोङो बेबायदिनो बायदि बायदि बुस्टु मुवाफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो थोरसि लथा बेबायदिनो ओह इसिं न'आवहाय ओमफ्राय ओह आरो बुंनो थाङोबोला जोङो दायो मरदेन मुगायावहाय ओह जोङो दायो नुनो मोनो गोबां स्टक्स ओह गेस सिलिन्डारखौ जोङो बाहायनाय जायो संना जानो थाखाय मानो होनबोला जोङो दायो ओह जितु जोङो मुगायाव दङ गोबां बिदिनो जोङो एदबान्स मुगायाव दङ बेखायनो जोंनो संना जानो ओह थाखाय मानि जोंनि समा समखौ ओह सिगांनि दिनाव जेरै मानसिफोरा अदाबफोराव संनानै जायोमोन दानि जुगाव मानसिफ्रा गोबां रल्स बिदिनो प्ले खालामनायलाय समनि आंखालाव मानसिफोरा दायो गेसफोरखौ बाहायनो गोनां जायो जेराव गोबां सहाय जायो थाबै ओह जेराव ओह से धन्टा थाइम लायोमोन संनो संनो थाखाय दायो ओह बुंनाला थामजि मिनिटफोरावनो जोंहा संना जाखांनो जोङो हायो बेबायदिनो जों आरो ओह दायो मरदान मुगालाय जोङो गोबां ओह मेसिन्सफोरखौ इउस खालामनाय जोङो नुनो हायो बाहायनाय जोङो नुनो हायो जेसेखि ओह रिफ्रेजेरेटर आरो माइक्र अभेन आरो ओह बेबायदिनो गोबां पेसेलिटिखौ जोङो नुनो हायो दानि मुगायाव